अ' मा खालामदों ऐ मा खालामदों होन्नानै हरला बायदोंमोन आं चेनिमाखौथ' नायनो थांगोन ना थाङा होन्नानै लोगो लाहरदोंमोन आं नोंखौ नंगौ थांनायानोथ' नायगिरग्रोसै खोमा बिदिनो मा मोनो दा सोलिबाय थानाय पिलि पिलिफोरखौनो

गैया आरो आंनावबो अबावलाय दाम गोसानि दख'ना नुखो नोंलाय आंनाव दाम गोसानि दख'ना गैयाना जायोहाय बै पास छ' टाकानि दख'नाफोरानो जासाबसो गारो जोंफोरनोलाय मानोबाव पास छ' अ' पास छ' टाकानि दख'नाया गान्दो इन्दिनि फास्राया लाना होदो बेसे मोजां नुयो माथो फेनबासो मिथिगोन थै दा गोजां बोथोरावलाय मानो सेन्डेल मोजां जुता मोजां सोर नायगोन दे सिमा जोंनि सिमा सिमा जोम जायोहाय सिमा जोमदो दलद जदो ऐ आम अ' आमफ्राय आरो मा होनो टिकेटनि दामा बेसे बेसेमोनबा आं बारा मोन्थिलाय लाङादेहाय नंगौ नंगौ थां अ' थांनानै थ' दा थांनानै थ' दानहैनांसिगोन आरो

ओरैनो चिनिमायाबा खय्थासोनिफ्राय श' जागोन ओरैनो छयथासोआव ओंखारलांजागोन खोमालाय छयथाबाबो मोनायो ना दाना

संहांदों नै दासो संहां हां दे होनबालाय ओंखारदो ना ओंखारदो ना ओंखारबोदो होमबा दा फिलि फिलिआव ज' जानोसै ना होमबा